मेरा नांऽ प्रिया कुमारी ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली आं साढ़े इत्थें ग्राएं च साढ़े इत्थें ग्राएं च डोगरी डांस डोगरा डांस गै कीता जंदा ऐ जि'यां कुतै धाम धूनी होई उत्थै बी डोगरी डांस करने आं जां जित्थै ब्याह् कारज होई गे ब्याहें कारजें च बी डोगरी साढ़े इत्थै डोगरी कल्चर बड़ा म मन्नेआ जंदा ऐ ते डांस दी ते उसतों बी जादै वेल्यू ऐ डोगरी डोगरी डांस अस स्कूलें च बी करदे हे कालजें च बी करदे हे इत्थै ते कोई डोगरी डांस ना कोई टीचर लभदे आपूं गै जि'यां पुट्ठा सिद्धा होई जंदा ते करी लैने आं पर फिर बी जनेहा होंदा जि'यां इत्थै जेह्ड़े बी ब्याहें कारजें च ऐसा कोई फंक्शन ऐसा कोई तेहार निं होंदा ऐ जित्थै डांस निं होए होए दा होंदा ऐ डांस करने होन्ने आं अस सारे बधी चढ़ियै करने होन्ने आं सारे किट्ठे कल्ले कल्ले कोई बी नेईं सारे बधी चढ़ियै भाग लैंदे न सारे कम्में च